अगर हम प्राकृतिक संसाधन से कोई व्यवसाय करना चाहेंगे हमारे क्षेत्र में ये तो बहुत सारे हो गया मतलब हमारे क्षेत्र में नमक जो व्यवसाय है ओ भी ज़्यादा हो रहा है हमारे क्षेत्र में बहुत सारे जो खनिज पदार्थ है जो मतलब सॉइल के नीचे मिट्टी के नीचे जो पदार्थ है उनको भी कई लोग बेचकर ओ व्यवसाय कर रहे हमारे यहाँ ज़्यादा चाँदी का व्यवसाय हो रहा है मतलब भारत में बहुत लोग यहाँ से चाँदी लेकर जा रहे है और हमारे यहाँ जो मतलब जो पारंपरिक पद्धति से जो कपड़ा होता है यहाँ पर वो लोग ओ व्यवसाय कर रहे है और कुछ लोग चमड़ा की व्यवसाय कर रहे जिससे हमारा जो पैर में जो पहनने के लिए जो जूता होता है ना उसका व्यवसाय और कुछ लोग जो पहनने के लिए महिला ने पहनने के लिए जो चूड़ी होती है ओ हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है मतलब बाहर अनदर देश से लोग आते है ये चूड़ी पहनने के लिए हमारे यहाँ ज़्यादातर की जो पारम्परिक पद्धति है वहाँ हम यहाँ से देते है और अगर मैं बात करूँ सारे चीज प्रकृति की है मतलब मनुष्य के द्वारा मतलब प्राकृतिक संसाधन को हम थोड़ा उन्नत करके ओ चीज बनाए हैं लेकिन अगर मैं बोलूँ सारे जो चीज है प्रकृति की है तो मेरे हिसाब से ये सब व्यवसाय जो हमारे यहाँ के लोग करते है और भी है